बहुत प्रसन्न रहू की हाल चाल हमर तऽ ठीक अछि कहिऔ अहाँके आइ इन्टरव्यू अछि अहाँके जी अपन अहाँके क्वालिफिकेशन की अछि अहाँके योग्यता की अछि

जी कोन कोन स्थानसँ केने छी अपन बी कॉम कतेक प्रतिशत नम्बर आएल रहै कोन कॉलेज रहै अपनेके कोन कॉलेज भूपेन्द्र बी एन मण्डल बी एन मण्डल कॉलेज बहुत बढ़िआँ आओर एखन धरि किछु काज केने छी अहाँ कामर्ससँ सम्बन्धित कतऽ केने रहिए पञ्जाब नेशनल बैंकमे हँ जी अच्छा अच्छा वाह तऽ ओहिमे की सब काज करै छलिए अहाँ कहऽके मतलब अहाँ डेटा देखै छलिए ओकर डेटा देखै छलिए अहाँ अहाँके कोनो एहन अनुभव अइ जाहिमे ऋण देल जाइ आओर ऋण लेल जाइ बैंकमे कोना ऋण अच्छा निश्चित रूपसँ एकर अलावा बैंकमे की की काज होइ छै से कनी कहब हमरा हँ बैंकके की की काज होइ छै किएक तऽ अहाँ तऽ बैंकमे बैंकसँ जुड़ल रही छओ महिना एक एक उपभोक्ता यदि अबै छै ओ बैंकमे किएक अबै छै की की काज करैलए अबै छै ओसब तऽ बुझि गेलिए ओसब बुझि गेलिए कहऽके मतलब छै की बैंकमे कतेक प्रकारके काज होइ छै बैंकमे पाइ देल जाइ छै पाइ लेल जाइ छै ठीक छै जे देल जाइ छै पाइ ओ पाइके की होइ छै जे हमसब बैंकमे पाइ जमा करै छिए मानि लिअ हम एक लाख टका पूरा आइ अहाँके महिषी ब्रान्चमे जमा भेल बस बस अहाँके पूरा आशीर्वाद छै पूरा आशीर्वाद खूब बढ़िआँसँ रहू जीवनमे खूब आगू बढ़ू ठीक छै प्रणाम